फोण्या जिल्ल्यांतल्या लोकांक दिसपट्ट्यांनी सामान्य आव्हानां म्हटल्यार पयल्यान पयले मोठे आवन फोणेच्या लोकांक आनी फोण्या ज्या तालुक्यान आसा पळय मेन म्हटल्यार रोड हे रोड सरकार आनी हे जे आमदार मेळोन जे कितें करपाक सोदता पळय ते कोणाकूच खबर ना हो सद्या तरी सामको तेंचो धंदो जावन पडलेलो आसा आयज दोन दिसांनी जर तुमी रोड केलो नवो सुद्दा हॉट मिक्स करून घातलो थंयसर जाल्या चार दिसांनी परत थंयसर ते फोणकोलां मारपाक लागता खंयची पायप लायन खंयचे केबल्स घालता आनी कोण खंयसर चरी मारता म्हणजे चल्ला तरी कितें सामान्य लोकांक जगपाचे तरी कशे एक दीस रात तेंगेले रस्ते खणलेले आसता खड्डे पडलेले आसता आठ दिसांनी एकदां समज कोणी किदेंय डांबर घातलो जाल्या परत तो आनी मागीर तेजेर हॉटमिक्स म्हणटा तो बेगीन दोन तीन वर्सां तर जायत ना पूण हॉटमिक्स जालो जाल्यार दोन चार म्हयन्या भितून तुका परत थंयसर फोणकुला पडलेली दिसता पडटा हे जाल्या रस्त्याचे तशीच आतां तर आनी हे गोरवांचेर तर सामको सांवारू दिल्लो आसा गोरवांचेर सावर येयला म्हणल्यार आतां तांची म्हण चूक ना पयली लोकांचे गोरवांचे धनी तुका गोरवां घेवन वताले आनी तांकां सांबाळटाले आनी परत हाडून गोट्यान बांदताले पूण आतां कितें जाला आतां तेंका धनीच ना जाला बेवारशी गोरवां जाल्ली जावन पडलेली आसा आनी तांकां आतां तुका पावसान म्हण नाल्यार आतां हेतून म्हण गिमान म्हण तेंका समज ऊब जाय जाल्यार ती रस्त्यार येवनूच बसता अशी जर ती रस्त्यार बसपाक लागली सकाळी फुडें त्यो पळोवपाक जाय तेंगेले सगळे शेण जे किदें ती खाता ती सगळी रवच करून ती वडयता आनी मद्दी बसोन उरता गाडयो सुद्दा तूं हॉर्न मार ना जाल्यार तेंच्या फुड्यान राव तेंकां कांयच पडन गेल्ले ना गोरवांक तेंकाय खबर ना न्ही मनजात ती तेंकां कळच ना पूण लोकांक तरी समज आसपाक जाय किंवां आपली जर गोरवां आसा जाल्यार ती मातशी बांदपाक जाय नाजाल्यार एक तर तेका थंयसर गोशाळा आसा थंयसर दिवपाक मेळटा न्ही तें सुद्दा ना अशी सद्द्या परिस्थिती जाल्ली आसा की वचत थंयसर तुका सकाळ फुडे कोण ना कोण एकलो स्कुटर घेवन बाबा पडलेलो आसा स्लीप जालो शेणाचेर आनी पडलो ना गोरू आडवे येयले आनी पडलो ह्यो घटना आतां खूप घडपाक लागलेले आसा फोण्या जिल्ल्यान तूं चितूं नाका हायवे आतां जर मेन हायवेज म्हणटा पळय त्या फोण्या सगले लागता बेळगांव हायवे मोलेचो ती सायडीच्यान मागीर काणकोण हायवे मडगांवचो लागता तसोच पणजे हायवे हांगासल्यान मंगेशान तसो लागता सगळ्या रोडांनी तुका गोरवां आसा आसा अशें ना की गोरवां ना आणी किदें प्रोब्लेम जावना असो बट चालूच आसा ते ते भायर आतां एकदा कितें जाता आतां आनी तें नवे प्रकार येयल्ले आसा चोर बायक घेवन येता आनी तुगेले गळ्यांतल्यो सरपळ्यो मणी म्हण हे मारपाक लागला तें आतां हे कित्याक लागोन आनी बाबा हे तेंकां कोण सांगता आनी कोण कशें म्हणून तें आतां तुका पळोन वयता आनी तेंकां कशें कळटा तेय म्हाका कांय खबर ना पूण कितें आसा ते चेन स्नॅजींग म्हणटा खूबूच जाल्ले आसा आनी हितून लोकांनी भांगराची खूब हानी जाता आनी कळना आतां तुका एकदा अशें दिसता की भांगर ती घालून वचपाक जाय तरी कित्याक असो प्रस्न येयल्लो आसा आतां घरान सुद्दा दवरप भांगर आनी तुका गळ्यान घातले जाल्यार आतां सद्या एकूच इशोब जाल्लो आसा घरान दवरले जाल्यार घरान चोरी आनी आंगार दवरले जाल्यार तुका कोण तरी येवन बायक वालो चेन मारून वयता तुगेली खंय दवरले एकूच हिशोब जाल्लो आसा सद्या तरी भांगर तरी सुद्दा तेची रेट वाडटा ती दुसरी गजाल तशेंच आमचे हे आसा आतां फोण्या तालुकान उदकाचो तर तेच्यान फुडलो प्रोब्लेम आसता इतले क्लोज आमकां उदक आसून सुद्दा आमकां एक एकदां उदक दोन दोन दीस नासता ऑपा वॉटर वर्क म्हूण आसा फोंडा तालुका आनी तिसवाटी तालुकाक फूल वॉटर प्लांट ऑफ उदक सप्लाय करता पूण हांगासर पायप फुटलेले आसता थंय पायप फुटलेले आसता हांगासर प्रेशरान पायप गेल्ले आसता आनी खंयसर पायप हे जाल्ले आसता आनी तेंचे जर पी डब्ल्यूचें जर काम तुका आनी सांगपाची गरजूच ना ते इतले तुका लथार्जी तितून आसता की तुका सांगू की आयज जर सुद्दा तेंच्यानी काम जर सगळे रिपेर केल्यार फाल्यां परत तें मोडलेले तुका दिश्टी पडटले असल्यो गजाली ते पी डब्ल्यू डिपार्टमेंट करता आनी एकदां समोज तेंच्यानी सारके करून समोज खोणकूल मारून जर ते केले जाल्या ते खोणकूल ते मारता पय ते म्हयनो म्हयनो भर ते पुरोवपाक सुद्दा ते पळयना आनी तातूंत मागीर परत मागीर कोण पडलो गोरू पडटा कोण बायक घेवन पडटा कोण कार अशी परती जाता आनी मनीस सुद्दा पडटा एक एकदा असल्यो गजाली घडलेल्यो आसता आनी हाचेर तुका सांगो आमदार म्हण अथवा मंत्री म्हण ह्या त्या आमच्या आतां फोण्या जिल्ल्यांत तर तीन तीन चार चार आमदार आसा तीन आमदार आसा आनी तीन तीन मंत्री आसा पूण कोणूच हेजेर सारकी दखल घेना आनी अशेंच पाड पडलेले आसता सगल्या एका हेल्थ जाल्यार हेल्थ खंयचरूच एक सुद्दा आमचे हेल्थ सर्वीस सेंटर आसा फोण्या जिल्ल्यान सारके ना मात्शें किदें तुका सामके एमरजंसी आसा जाल्यार परत तूं चल पावलो बांबोळे थंयसर घेवन वच तेका आनी थंयसर सारके कर पूण थंयसर फोण्याच्यान बांबोळे पावता म्हटल्यार अर्दे वाटेकूच एक एकदां मनीस सोंपता इतली सामकी वायट परिस्थिती हॅल्थाची आसा खंयी वस्तू पयली ते फॉम बरें म्हणटा किदें मातशें इंजेक्शन हे करता मोडलो सुद्दा जाल्यार एक्सरे मारपाक हेंचे कडेन मन दिसनासता फाटल्या तेपाचीच गजाल म्हाजो भावलो चलो पडलो काजी वयल्यान सकयल आनी तेका व्हेलो तेंच्यानी हेल्थ सेंटरान तिस्कार जाल्या थंयसर तेंच्या कडे मनीस ना सांजचो एक्सरे काडपाक एक्सरे मशीन हाडून दवरला पूण मनीस ना आनी दुसऱ्यांक कोणाक काडपाक कळना तेका लागून एक्सरे काडपाचो उरलो थंयसरल्यान मागीर ते एक्सरे लागून आनी तेका परत थंयसर बांबोळो येला म्हळ्ळ्यार तुमी चिता की परिस्थिती कितें आसा ती होच टायम एक्चुली गोल्डन अवर आसा ते सगळे वता हितून आनी मागीर म्हणटा ना ना बांबळे तो सामको सिरियस आशिल्लो आनी मागीर मनीस मेलो सो इतल्यो वायट परिस्थिती जाल्ल्यो आसा आनी हेचेर कोणूच खंयचोच आमदार एक्शन घेना ते फक्त स्वताची मतां पळयता आनी कांयच करिना